मछली पकड़ पकड़ने के लिए हम बच्चे से जाते थे और जिसके कारण मछली पकड़ने से हमको बहुत अच्छा तरीके से सीखे और मछली पकड़ने के कारण जैसे जैसे हमारे भाई लोग हैं और अन्य हैं उनसे हम सीखे हैं मछली पकड़ने के लिए सही तरीके से सीखे हैं पहले पानी में तैरने के लिए तैरने के बाद मछली जैसे पानी में आते हैं तो जैसे पानी का बुलबुला पानी बुलबुला रहता है उसके बाद वही तल में मछली रहता है झट से हम ऐसे हम उसे हम पकड़ लेते हैं और मछली पकड़ने के वही तरीके से हम सीख गए मछली पकड़ने के लिए बच्चे में थे तो इतना मतलब मछली पकड़ने से प्रसन्न हुए बच्चे में तो कुछ कह मछली अगर भाई लोग लेकर आता था हम भी कहते थे नहीं हम भी चलेंगे मछली पकड़ने के लिए तब ले जाते थे बहुत सही सही तरीके से जैसे जैसे भाई लोग मछली पकड़ते थे वैसे हम देखते देखते हम भी सीख गए और बहुत अच्छे तरीके से मछली पकड़ने लगे मछली पकड़ने के बाद जैसे दो दिन तीन दिन के बाद हम मछली पकड़ने के लिए चले जाते थे मछली पकड़ने से इतना हो गया कौन कॉन्फिडेंस हो गया कि जहाँ पर पानी का बुलबुला आता था वहाँ पर झट से हम मछली पकड़ लेते और मछली मछली पकड़ने से ये होता था ताकि हर एक मछली हर एक रकम का होता था लेकिन तट पर भी मछली पकड़ना सीखे थे मछली पकड़ा जाता था जिसके कारण मछली बहुत अच्छे तरीके से पकड़ने के लिए सीख लिए थे और भाई लोग जैसे मछली पकड़ते थे उन्हीं ने हमको सिखाया बहुत अच्छे तरीके से कैसे मछली पीटा जाता है मछली पकड़ने के बाद बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लेते थे